مجھے ہمارا ہی پلانیٹ پسند ہے جو کہ یہ ہے ارتھ اور یہاں پر کافی ماترا میں لوگ رہتے ہیں یہاں پر سبھی لوگوں کو سمان ادھکار دیا جاتا ہے سبھی کے ساتھ سمان ویوہار کیا جاتا ہے سبھی ایک دوسرے سے بہت مل جل کر رہتے ہیں اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ہمیں جیسے چاند سورج گرہ یہ سبھی چیزیں ہیں اور ہمارے دیش میں کافی ہندو مسلم سکھ عیسائی لوگ رہتے ہیں اور ان سب کی الگ الگ بھاشائیں ہوتی ہیں جو سب اپنی الگ الگ بھاشائیں بولتے ہیں سب اپنے الگ الگ دھرم پر چلتے ہیں سب کی اپنی سب کی اپنی ایک بھاشا ہوتی ہے جس میں کہ ہے بھارت میں ہم ہندی بولتے ہیں زیادہ تر اور انگریزی بولتے ہیں اور اردو زبان بھی بولی جاتی ہے تو یہی ہے کہ مطلب ہمارا پلانیٹ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے مجھے یہی بہت پسند ہے